मूंखे चित्र ठाहिणु ख़ूबु पसंदि आहे लेकिन कई बार इहा थींदो आहे की मूंखे चित्र ठाहिण में मनु न लॻंदो आहे कॾहिं मूड न हूंदो आहे कॾहिं काॾे वञिणो हूंदो आहे त चित्र न ठाहे पाईंदी आहियां वरना मुंहिंजी हॉबी आहे चित्र ठाहिणु मां जॾहिं बि कोई ॿाहिरि ॾिसंदी आहियां

कॾहिं घर जा कमि अहिड़ा हूंदा आहिनि की ठाहे न पाईंदी आहियां कॾहिं कॾहिं लॻंदो आहे नेचर खे ॾिसी उन जा कुझु कुझु अहिड़ा प्रकृति अहिड़ी सुंदर मनु थींदो आहे उन जो चित्र ठाहींदी रवां कॾहिं पेड़नि जो कॾहिं पक्षियुनि जो कॾहिं झूलनि जो